ہاں بیماریوں صحت سے بیماریوں سے بچنے اور صحت مند رہنے کے سب سے بیسک جو چیز ہے وہ بندے کو کسی نہ کسی ایکسرسائز وغیرہ کرنی چاہیے ڈیلی بیسس پہ اور اگر وہ ایسرسائز بھی نہ کر سکے تو کم سے کم اس چیز کا تو بالکل ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم تیس منٹ یا بیس دس پندرہ منٹ کی تو واک کرے ہی کرے تو چہل قدمی بہت چہل قدمی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مدد کر سکتی ہے ڈائیبٹیز بلڈ پریشر وغیرہ جیسی چیزوں میں اور یہاں پر صحت مند رہنے کے لیے مقامی لوگ جو ہیں تو جو طریقہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک میں جو ہے تو چہل قدمی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں کے لوگ زیادہ ایلوپیتھی دوائیوں کی کو پریفر نہیں کرتے گھر میں جو جیسے اگر جو نارمل بیماریاں ہیں جیسے سردی زکام یا بخار تو اس میں گھر کے گھریلو ٹوٹکے استعمال کر لیتے ہیں جیسے کاڑھا وغیرہ بنا کر پینا یا پھر صبح میں چائے کے بدلے میں ہاں ہمیں انہیں ہلدی اور اجوائن اور ایسا کاڑھا بنا کر دے دیا تو وہ ہے جس کی وجہ سے امیونٹی بھی بوسٹ ہو جاتی ہے ان کی وہ مدافعتی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے تو بچوں کو صبح میں چائے یا ایسا کچھ بوسٹ ووسٹ قسم کی چیزیں دینے کے بدلے میں وہ جو جو ہماری ایک دیسی چائے ہوتی ہے اس اس کا کاڑھا بنا کر تلسی کے پتوں کا کاڑھا بنا کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اور اسپیشلی ابھی جو ہے تو کووڈ کے بعد کے بعد جو ہے تو لوگ بھی جو ہے تو اس چیز کو کافی پریفر کرنے لگے ہیں کہ دوا گولیاں کھانے کے بدلے میں پہلے سے ہی تھوڑی سی اپنی قوت مدافعت بڑھا لی جائیں تو یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں